हा मां प्रणायाम योगा अभ्यासु कंदी आहियां मां पंहिंजे घरु कंदी आहियां योगा अर जेकॾहिं घरु न कंदी आहियां त पोइ मां ॿाहिरि कंदी आहियां गाडन में करे ईंदी आहियां योगा अभ्यासु ओर अगरि ॿाहिरि न वञी सघंदी आहियां कॾहिं टाइम न मिलंदो आहे त पोइ घरु कंदी आहियां योगा असांखे ज़रूरु करिणो ई खपे योगा असांजे ज़िंदगीअ जो महत्वपूण हिसो आहे असांखे योगा ज़रूरु करिणो खपे योगा सां असांजो शरीरु इकदमि स्वस्थ ऐं सुठो रहंदो आहे तंदुरुस्तु रहंदो आहे फ़िट रहंदो आहे हिन सां असांजो शरीरु योगा हर कंहिंखे करिणो खपनि